दाबसे जायगायाव हान्जायै एबा जमायै जेब्ला खामानि मावो बे समाव गोबां रायज्लायनाय एबा बुंज्लायनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा बिसोरनि गेजेराव साव जायो बिनि गेजेरावनो सोरबा सासेया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला गुबुन सासेया बिखौ साबजानाय मोना एबा खोनासंजाथाव मोना बिनि थाखायनो बिसोरनि गेजेराव एना एनि जानानै जेब्ला बिसोरो नांज्लाय खमज्लाय जायो अब्ला बि समाव जुदि आं थायोब्ला आङो बिसोरनि गेजेराव बिसोरनि मोजां गाज्रिखौ नोजोर लानानै बिसोरनि गेजेराव मोजां गाज्रिखौ खेंफोरथि होनो थाखाय आं थियारि जायो आरो बिसोरनि बेफोरबादि एना एनिखौ फोसाबनो थाखाय आं नाजायो आरो बिसोरनि बेफोरबादि मोजां गाज्रिखौ नोजोर लानानै बिसोरखौ बुंफोरथिनानै दिन्थिनानै होनो थाखाय गोनां जायो आरो बिसोरनि गेजेराव सोरनि बुंनाय एबा सोरनि बाथ्राया सैथो बेखौ नोजोर लानानै सोरबा साबजायै बुंनाय सुबुंखौ एबा मोजां मोनै सुबुंखौ बिखौ गुरै रावै एबा मोजाङै बानजायनो गोनां जायो बिनि गेजेरजों बिसोरनि गेजेराव गोबां एना एनि जानायफोरखौ बिसोरनि बिसोर सानै एबा साथामनि आखल आखुखौबो मोजाङै नोजोर लानानै बिसोरखौ गुरै एबा मोजाङै बानजायनायनि गेजेरजों बिसोरनि नांज्लायनाय एबा खमज्लायनायखौ गोजान खालामनानै होनो हायो